جی ہاں میرے کچھ پسندیدہ ذرائع ہیں جن سے میں مسلسل سیکھتی ہوں اور اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کی کوشش کرتی ہوں ان میں شامل ہیں یوٹیوب چینل میری بنائی بنائی اور ڈرائنگ سے متعلق سیکھنے کے لیے کچھ خاص یوٹیوب چینلس ہیں جیسے آرٹ آف کڈس ہب اس چینل سے مجھے تکنیکی مہارتیں رنگوں کے استعمال کمیونیکیشن اور ڈیجیٹل آرٹ سیکھنے میں بہت مدد ملتی ہے کتابیں میری پسندیدہ کتاب ڈرائنگ آن دا رائٹ سائڈ آف دا برین ہے اس کتاب نے مجھے یہ سکھایا کہ کس طرح دماغ کی تخلیقی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے چیزوں کو مختلف ذراعوں سے دیکھنا اور بہتر انداز میں خاکہ بنانا ممکن ہے سوشل میڈیا پلیٹفارمس میں انسٹاگرام اور فیس بک پر اپنی تخلیقی کام پوسٹ کرتی ہوں وہاں پر میں نہ صرف اپنے آرٹ ورک شیئر کرتی ہوں بلکہ دوسرے فنکاروں سے انسپریشنس بھی لیتی ہوں